यौ अरविंदजी यौ हम जे ओ गाड़ी कयने रही ओ गाड़ीवला ड्राइवरक ओ महिषी चौक पर जे एतय तऽ सीधे कहबै मंदिरवला रोड दिस चलि एथिन आगाँ एथिन तऽ टेलिफ़ोन इक्स्चेंज छै आर ओहिसॅं आगाँ एथिन तऽ एकटा सड़क पर लिखल छै बोर्ड लागल छै पंडित लक्ष्मीकांत नगर ओ चौक छियै ओ बायाँ मुड़ि जेथिन तऽ हम हमर घर ओहिठाम छै आर हम ठारो रहि सकै छी ओहिठाम हमरासॅं अवश्य भेट कऽ लेती ओहिठाम बायाँ तरफ़ मुड़नाइ छै दहिना तरफ़ नहि आ ओहिठामसॅं कनिय दूर हस्पताल छै जॅं ओ अगर एथिन तऽ फेर हमरा कॉल कय देथिन हम हुनका अवश्य भेट जेबनि कनिटा कृपा करबै कि ओ समय पे अओता तऽ किया तऽ हमरो जायके हड़बड़ी यऽ